फिलिम फिल्म का नाम हम साथ साथ यह बहु यह परिवारिक फ़िल्म है इसमें ए एक एक परि एक पूरा पूरा परिवार एक साथ रहेते हैं जिसमें जिसमें चार तीन भाई रहते हैं तीन बहन रहते हैं उसकी माता उसके पिता एक बहन रहते हैं और एक भाई रहते हैं और ये ये फिलिम बहुत परिवारिक फ़िल्म है और हम एक पूरा परिवार एक साथ रहते हैं एक साथ रहते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो पूरा परिवार साथ साथ ही घूमने जाते हैं कहीं मूवीज़ देखने गए पूरा साथ में ही जाते हैं कहीं घूमने गएँ उसके साथ में ही जाते हैं और उसमें तीन हीरो है उसका ही उस सबका एक दिन अलग अलग है और हिरोइन का भी अलग अलग है वो पूरा सब साथ में ही रहते हैं और उसका अच्छा ये ये देखने में हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत ही हमें हमें पसन्द आया जो कैसे माने कैसे माने हीरो हीरो और माँ बाप अपने साथ में रहते हैं बहुत ही परिवारिक फिलिम है इससे हमको एक परिवार का एक परिवार साथ में रहने का भी अच्छा लगा हमको